हम जे इसकुल जाइ छियै ने हमर मास्टर साहेब सभ मैथिलीएमे बाजैत छथि हमर जे किताबोमे मैथिलीएमे लिखल छै नवमा दसमामे मैथिलीएमे पढ़ाई होइ छै मैथिलीएमे बाजै छै व्याकरण छै ओकर ई हम जे मैथिली वाला व्याकरण जे देखने छी हमरा गाँवमे सभ बच्चा से लऽ कऽ बड़ा तक सभ मैथिलीएमे बाजै छै ई भाषा ई भाषा भले सरल भाषा भेलै हँ बहुत नीक भाषा छै ई